हाँ भैया मुझे एक कार बुक करनी है जो मुझे बहुत ही ज़रूरत है इस कार की क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना है और हमारे यहाँ पर बूढ़े लोग हैं इसलिए आप आपकी अगर पहले ही कैब बुक है तो उनसे बात कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपकी कैब फ़्री हो सकती है कि नहीं जैसे मुझे आप है न आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कैब को फ़्री करने की कोशिश करे क्योंकि हमारे यहाँ साथ में बूढ़े आदमी है और उन्हें उनके साथ भी उनको साथ में ले जाना है इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इसीलिए आप हमारे लिए एक कैब बुक शायद करें और टाइम मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि नौ बजे आपको मेरे नौ पी एम तक मेरे को कार कैब बुक चाहिए इसलिए प्लीज़ आप मेरे लिए एक आप कैब बुक करें और आपको कितने पैसे हैं वह भी मुझे बता दें